जॾहिं कहिड़ो बि किसान पंहिंजे उत्पादन खे बाज़ारि में विकणण वेंदो आहे त हुनखे बिचोलिए जो सामनो करिणो थो पिए ऐं बिचोलिया कंहिंखे त सुठा माण्हू बि हूंदा आहिनि ऐं कंहिं कंहिं त किसाननि जो शोषण कंदा आहिनि ऐं पंहिंजो फ़ाइदो वधीक ॾिसंदा आहिनि ऐं किसान खे जेतिरो मिलणु खपे हुनजी महिनत जो हक़ हू पूरो कोन मिली सघंदो आहे ऐं हू विच में बि बिचोलिया ही हुन जे हिसे जो उहो लाभ खाए वठंदा आहिनि ऐं हिन करे जो किसान वीचारो जेको हेतिरी महिनत सां पंहिंजे खेतनि में महिनत करे अनाज उगाए तो ऐं पंहिंजे परिवार खे पाले थो त हुन खे उचित दाम मिलणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं अगरि हुनखे सही तरह सां पंहिंजे अनाज जो विका विकणण में त सुठो लाभ मिले थो त हुनखे बि प्रोत्साहन मिले थो अॻियां हू सुठी तरह सां खेती ऐं मनु लगाए अनाज उत्पादन कंदो ऐं वधीक देश जे उत्पादन खे सहायता कंदो ऐं हिन जे करे हुनजो शोषण न करणु खपे ऐं हुनखे उचित दाम ॾेई करे उन्हनि खे वधीक प्रोत्साहन ॾियणु खपे कि अगियां हू खेती बाड़ी करे सुठी तरह सां पंहिंजो उत्पादन देश खे अगिया वधाइण में ॾेई सघनि ऐं हिन सां सभिनी जो भलो बि थिए